یو پی میں جتنا بھی روایتی رہائش ہے او وہ اس کی جو کنسٹرکشن جو ہے وہ ڈفرین ڈفرینٹ ہے جیسے یہاں پر ایک بڑاسا آنگن ہوتا ہے آنگن میں کچھ پیڑ ہوں گے اور گھر کے چارو اور رومس ہوگا اور اس کو ہابر سے جو بلڈنگ ہوگی وہ ویل فائنڈ فرنیشڈ ہاؤس کے ساتھ ایک بیوٹیفل کنسٹرکشن ہوتی ہے